हँ अहाँ कारवाला बोलैत छी नमस्कार अहाँ दू चक्काके कितना किराआ लेइत छी आओर चारि चक्काके कितना किराआ लै छियै हमरा तनिका बताबैके कोशिश करबै अहाँ अहाँ दू चक्काके दू हजार रुपआ लै छियै आ चारि चक्काके चारि हजार रुपआ लै छियै तऽ हमरा ई बतैऔ कि अहाँ किराआ लेबै तब कब तक हमरा छोड़बैके लोकमे कए बजे तक छोड़ि सकैत छियै स्थल पर हमरा अहाँ किराआ हम देबै तऽ टाइम से छोड़बै कि वगैर टाइम से छोड़बै इहो बतैऔ ने अहाँ टाइम से छोड़बै तऽ हम पैसा टाइम से देबै अहाँ नहि बतेबै टाइम से नहि छोड़बै तऽ टाइम से कतऽ देबै हम हमसब लेट हो जेतै कोइ कामके लेल तऽ हमसब थोड़े ना ऐसे कर सकैत छै अहिके लेल हमरो अहाँ समझिऔ कि कतहुँ नहि जेबै हम टाइम से पहुँचके अपना जगह पर जाके हम अहाँकेँ पैसा दे सकैत छी तऽ हम इहे जानैत छियै कि हम अपना ही दम पर बारेमे किछु पूछताछ करैत छी तऽ हम बता सकैत छी अहाँकेँ केतना रुपआ लेबै की करबै नहि करबै